आमचो सेत्रांतलो फार्मास सिनेमा थेटर म्हणल्यार तो मडगांव मडगांव म्हणटा आमकां पयस पडटा कित्या आमी काणकोण एरया रावता पूण आमकां म्हाका अशे सिनेमा पळोवपा लायक आसा म्हुणून हांव पळोवपा वयता आमच्या मडगांव म्हणटा दोनी थेटर आसा

मुवी बरी म्हळ्या अशें करून बरी अशी उरपा जाय फ्रँड्सां ब्रो वसपा बरें दिसता ती मुवी पळोवपा आनीक मागे फेवरेट एक्टर्जां ब्रो वसपा बरे दिसता आनी मागीर फेवरेट म्हूण तो शारूख खानाची शारूख खानाय पळोवपा बरी दिसतात आंव जेन्ना कॉलेजा आसलें पळय शारूख खानाये चेन्नय एक्सप्रॅस रिलीज जाल्ली ती पोवपा आमी दोन तीन वेळी गेल्लीं थेटरांत अशें को कॉलेज बंक करून बी वयताले अशें करून पॉपकॉन घेवन बी वसून बसप आसलें थेटरांत त्या थेटर व्हडलें न्हू मेन मेट थेटरा पोवपा मजा अशी इसता किद्या तातूंत स्क्रिन आ व्हडली दिसता आनी मेन म्हळ्यार एक्ट्रस सामके अशे करून लागीं अज दिसता तेन्ना फेवरेट एक्श मा ताका लागींच्यान पळोवपा थेटरा बरें दिसता ताका लागून मेन म्हळ्या थेटराक चड पळोवपा वयता